हमर क्षेत्रके बेसीतर छात्र छात्रा मैट्रिक इण्टर तकमे बेसी पढ़ैया तऽ तै सँ आगाँ ग्रेजुएशनमे देखै छी छात्रके सँख्या छात्र छात्रके सँख्या जरुर कम भए जाइ छै लेकिन मैट्रिक आ इण्टर आइकाल्हि देखी छी जे तऽ लगभग सब पढ़ैत अछि आ डिग्री क्षेत्रमे अगर हम कहब तऽ बेसीतर एतुका यहाँ के छात्र छात्रा आर्ट्स लैया जे पढ़यमे आसानी होइ चाही कियाकि इम्हर बहुत बेसी तकनिकी कॉलेज नइ छै आ साथमे जे छै शिक्षक के ओ गुणवत्ताके आधार नहि छै जे अहाँ रोजगारके साधनो नहि छै तऽ आर्ट्स पढनाइ अहाँ घरो पर रहिकऽ अपन सेल्फ स्टडी से पढ़ि सकै छी तऽ इम्हरका बा बेसीतर जे छै आर्ट्सके एथी करैया लेकिन एहन नहि यऽ आब इहो एरियामे बहुत सारा आईटीआई कॉलेज जेना सुपौलमे खुललै हँ अपन बगलके जिलामे मेडिकलके ई खुललै हँ तऽ ई क्षेत्रो आब विज्ञान आ प्रौद्योगिकीके दिशामे इंजीनियरिंगके एथीमे बढ़ि रहल छै साथ साथ इंजीनियरिंगके गणित सबसँ दूर नहि राखल जा सकैया तऽ ई सब क्षेत्रमे लगातार ई एरिया बढ़ि रहल छै आ हमरा नीक लागि रहल यऽ जे सरकार एहि चीज पर ध्यान दे रहल अछि